जोंनि आसामआव जोंनि बर'फ्रा गाननाय जोमनाय गासिबो दख'ना गानो जोमग्रा आर'नाइ बर'नि कालसार गासिबो गानो नाथाय दस्राफोराबो जोंनि बर'नि दख'नाखौ फुजा मेलाफ्रावसो गानो न'आव थानायाव गस्ला लंफेन बेफेरबायदि गानो नाथाय जा बिसिनि जानाय लोंनायफ्राबो आलु दरसे कफि खावसे जोगोनाद खावसे लाव खावसे बेफोरबायदिसो जायो बिसोरो नाथाय जों जोङो जोंनि बर' जोङो सबाइ सबाइ दाव अमा नारजि अनला दाव जोंनि बर'नि ओंख्रि आरो बे ओंख्रिखौ जोङो बेफोरबायदि संनानै जायो नाथाय बिसोरो आलु खावसे कफि खावसे बेफोरबायदि जायो नाथाय बिसोरो जोंनि बायदि दख'ना न'आव थाबाबो दख'ना फुजाफ्राव थांबाबो दख'ना बेफोरबायदि गाना नाथाय बिसोरो फुजा मेला माबावबाफोर थांबाफोर दख'ना गानो नाथाय न'आव थाबाथाय बिसोर दख'ना गाना आरो बिसिनि गाननाया जाहैबाय दस्रा हारिनिखौ गाननानै थायो नाथाय बिसोरबो फुजा मेलाफोरावबा दख'ना दख'ना गावनि सिनायथि बेफोरबायदि गानलांफ्लायो नाथाय न'आव थाबा बिसोरो लंफेन गस्ला बेफोर बायदि गुबुन हारिनि गाननानै थायो आरो बिसोरो नाथाय जोङो जेरावखि थाङा मानो जोंनि हारिनि नेरसोन बेफोरखौ गाननानै जोङो थाङो बेरायहैयो जोङो बबाव बबाव थाङो गासिबो फुजा मेला न'आवनो होन जेराव होन जों गासिबो बर'नि दख'नाखौ गानो आर'नाइ दख'ना बेफोरखौ जों गानो आरो जों बेफोरबायदिनो गाननानै गोजान गोजानाव बेरायहैयो न'आव था संनाय खावनाय गासिबो बेफोरबायदि गाननानै जों थायो जों बर'नि कालसारखौ जों जेब्लाबो गानगोन आरो अरायबो गानबाय थागोन जोङो बेफोरबायदि लंफेन गस्ला जों गानफेराखै आरो जों गानननायबो नङा जोंनि हारिनि नेरसोन आर'नाइ जों बेखौ माब्लाबाबो बाववा आरो जों बेफोरखौ गानबाय थागोन जों गुबुन हारिनि बायदि गस्ला लंफेन बेफोरबायदि गाना दख'नाखौसो जों गानो जों दख'नाखौनो गानबाय थागोन आरो जों बबेयावबा थांबाबो जों बबेयाव फुजा मेला जेरावखि थाङा बेराया जेरावखि बेरायहैया गारि मटर गाखोबा जों जेब्लायबो दख'ना गानो आरो जों दख'ना गानबाय थागोन फुजा मेला हाबा हुखा गिदिर गिदिर मिथिं दावथिंफ्राव थांबाबो जों दख'ना गानो आरो जों अरायबो दख'ना गानबाय थागोन बेफोरबायदिनो दख'ना गाननानै जों जेरावबो बर'नि सिनायथिखौ लागोन आरो जों अरायबो दख'नाखौनो गानगोन जों मालाय गुबुननि गुबुन हारिनि फोरनि बायदि गुबुन बायदि जोंनों गस्ला लंफेन गान्नानै बेराया जों बेफोरबायदिनो गाननानै थागोन आरो जोंनि बर'नि संनाय खावनाय जों बेफोर दख'ना गानानैनो थ्रेदिसनेल गसंगोन आरो जों जोंनि बर'नि ओंख्रिखौनो जों जागोन संगोन सबाइजों दावजों जागोन आरो अनलाजों दावजों अमाजों नारजि आरो